ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی الحمد للہ آپ بخیر ہیں جناب ٹھیک ہوں اور اللہ کا شکر ہے دراصل ایک مسئلے میں وہ آپ سے بات چیت کرنی تھی آپ لینڈ بروکر بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ مجھے چونکہ گھر بنانا ہے اورعمارت بنانی ہے تو اس کے لیے مجھے لکھنؤ میں زمین چاہیے تھی مجھے بیس لاکھ کے بجٹ تک تقریباً زمین چاہیے اور ایسی جگہ زمین چاہیے جہاں آبادی ہو اور لوگ بستے ہو کیونکہ مجھے عمارت بنا کر کے وہیں پر بسنا ہیں جی جی یس سر اگر کیا کہتے ہیں علاقے میں اور آبادی میں زیادہ بجٹ میں پیسہ مل جائے او زیادہ بجٹ میں اگر عمارت مل جاتی ہے زمین مل جاتی ہے جس پر ہم عمارت تعمیر کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ان شاء اللہ ہم آفس میں ملاقات کرتے ہیں ہاں آپ مجھے بجٹ بتا دیں ان شاء اللہ اگر وہ مجھے مناسب لگا تو میں لینے کی کوشش کروں گا ان شاء اللہ تھینک یو سر السلام علیکم